جی السّلام علیکم سر ہاں سر میری سر سید سر سید احمد کالج سے بات ہو رہی ہے پرنسپل سے بات ہو رہی ہے سر میں دراصل طارق بات کر رہا ہوں اور میں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سر میں دراصل میرے والد صاحب جو ہیں اُن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے بلرام پور میں تو مجھے سر ٹرانسفر سرٹیفکٹ مطلب چاہیے جی سر سر وہ تو ٹھیک ہے پر سر دراصل مجھے تھوڑا جلدی چاہیے میں کل ہی یہاں سے شفٹ ہو رہا ہوں تو مجھے کل ہی مطلب سرٹیفکٹ ٹرانسفر چاہیے تو کل تک اگر آپ اویلیبل کروا سکتے ہیں سر مجھے کل ہی چاہیے اچھا سر تو میں سر کل پھر کتنے بجے آ جاؤں جس سے میں اپنے والد صاحب کو لے کر اچھا چل تھینک یو سر ویسے میں کل آتا ہوں اور میں والد صاحب کو بھی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے نا سر اوکے شُکریہ شُکریہ سر اچھا شُکریہ سر تھینک یو میں بہت آپ کا آبھاری ہوں آپ میرا یہ کام کر دیں گے ٹھیک ہے نا سر چلیے ٹھیک ہے شُکریہ سر ٹھیک ہے اوکے السّلام علیکم